रांदचे कुडीन आनी केव्हाय प्लेटान क्रुंतक दॅट म्हणल्यार रॉडन्स कॉकरॉच बरोच झक्को ताळटात ते आमचे रांदचे कुडींत कितेंय तरी सोदूंक भोंवतात पूण आमी मनीस जात तांकां सतावंक कितें तरी जिवान तांच्या जिवाणेचें वखद कशें घालतात आनी तांकां मारून उडयतात पण जेन्ना ती वखद घालतात तेन्ना जेन्ना ती वखद तांचेर पडटा तेन्ना तीं अशें तशें तशें अशें तशें धांवूंक लागतात आनी धांवून धांवून ते हांगां थंय हांगां थंय येवन मरतात